वास्को मार्केटाक पेंट मारलो वास्को मार्केटाक पेंट मारलो वॉल पेंट

वास्को घरांनी पेंट मारलो चुनो सुन्याचो पेंट डिसेंबर पेंट हॉल पेंट मारलो आनी घरानूय वयतालो पेंट मारपाक कोणूय कोण आपयताले तेंगेरय वयतालो हांव पेंट मारपाक आम आमच्या घरानूय मारतालो तुळशीक पेंट मारतालो तुळस रंगयतालो तुळस रंगूक पळय कू कू कोण म्हाका आपयतालो थंय वयतालो हांव तेंची तुळस रंगयतालो गेट गेटी गेटीकूय पेन मारतालो

कोण आफय तेंगेर वयतालो हांव पयशे दिताली पयशे दील म्हाका